क्या जैसे किसान के किसान तो दोस्तों तो अच्छे रहते है दोस्तों भी रहते हैं ओर कई किसान अच्छे दोस्त रहते हैं आपस में एक दूसरे की हेल्प जैसे मदद करते हैं और जैसे ऐसे ऐसे किसान भी होते हैं जैसे कुछ जलते है जलन भी होती है जैसे उनकी फसल अच्छी है अच्छी निकली तो जैसे उनको जलन होती है ओर ऐसे किसान भी है जैसे जिनको जलन नहीं होती है उनके मतलब जैसे उन्होने फसल बोई है तो उनके मतलब उनकी पसंद देख कर वो वो भी ऐसा ही कुछ फसल लगाते हैं और एक दूसरे में दूसरे की हेल्प करते है और मदद करके वो फसल और कुछ जैसे कुछ चुनौतियाँ आती है तो उनको मिल कर सभी किसान भाई आपस में सुलझाते है और सब हिल मिल कर रहते हैं और ऐसे कुछ झगड़े ओगड़े भी होते ई रहते है पर वो जैसे अच्छे रहते